कोंकणी भाशे बद्दल समज म्हाका कोणी कितें विचारी जाल्यार हांव इतलेंच सांगतलें की कोंकणी भाशेचो आज म्हटल्यार ते तितलो उदरगत जाल्लेलो ना गोंयान लोकां उलयतात कोंकणी बट भायल्या समज तुमी स्टेटान वचून पळयत गोंयाच्या भायर कोंकणी उलयतात उलयल्ली जाता कोंकणी बट ह्या भाशेचो तितलो कोणाक ज्ञान ना आतां आमकां कसली गजाल जाणून घेवपाक जाय जाल्यार आमी फटक करून इंटरनेटाचेर वयतात ना जावं खंय खंयच्या ऑनलायन प्लेटफॉर्मार वचून त्या गोश्टी बद्दल इनफोर्मेशन घेवपाक ट्राय करता बट आतां ती इन्फॉर्मेशन ऑर ती आमकां किदें म्हायती कोंकणीन जाय कोंकणी भाशेन जाय जाल्यार आमकां हें खंय मेळना गुगलान केन्ना कोंकणी भाशेन कसलेंच इन्फॉर्मेशन ओर कसलेंच गोश्टीची म्हायती आमकां मेळना आतां कॉलेजीची भुरगीं आमची खुबशीं भुरगीं गोंयान कोंकणी हो सबजेक्ट म्हणून घेता तांकां प्रोजेक्ट करतना जावं आनी किदें अशें प्रेजेंटेशन करतना कोंकणीन तांकां मॅटर मेळना मागीर ते तांकां इंग्लीशान धोन कोंकणीन ट्रान्सलेट करचें पडटा हेंय तरी एवरेज जालें ही भुरगीं आपलें कितें सिच्युएशन सॉर्टआवट करूं शकतात बट जेन्ना गोंयाचो मनीस ताका फक्त कोंकणीच कळटा आनी ताका कसलीच भाशा कळना आनी समज तो गोंयाच्यान भायर वयता जाल्यार ताका कोणा वांगडा उलोवपाक तांची भाशा समजोवपाक सुद्दां त्रास जाता कोंकणी जी हा ही भाशा गोंयाच्या भायरूय वचपा जाय आनी ह्यो कोंकणी जी आमची भाशा आसा आमची मातृभाशा आसा गोंयकारांची ती इंटरनेटार मेन म्हणटा ती घालपा जाय किद्याक इंटरनेटार आमकां हिंदीन मेळटा मराठींत मेळटा इंग्लीशान मेळटा आनी गोंयचे दुसऱ्या भाशा सुद्दां मेळटा इन्फॉमेशन मेळटा बुक्स मेळटा बट आमच्यो कोंकणी भाशेची खूब कमी हंड्रेड पर्संटांतली ट्वेंटी फायव पर्संटूच आमकां किदें ना किदें इनफोर्मेशन मेळटा एक वेबसायट आसा हे इंडियन अचीब्स हांगा फक्त कोंकणीची कथा मेळटा पण कोंकणी इनफोमेशन ओ तेची डिटेल बी इनफोर्मेशन केन्ना आमकां खंय इंटरनेटार मेळचीच ना हेज्या खातीर आमकां खूब शोध करचो पडटा हितूर कॉलेजीच्या भुरग्यांक स्कुलांच्या भुरग्यांक खूब त्रास जाता सो तांच्या खातीर एक क्वीक सामको असो फटक करून मेळची अशी एक तेंच्यांनी माध्यम करपाक जाय इंटरनेटार एक वेबसायट असो तरी करपाक जाय जंय तांकां कोंकणी भाशेन कितें तांकां मॅटर जाय जाल्यार तो रोकडो मेळटलो ही कोंकणी भाशा जी आहा ती गोंयानूच म्हणून न्ही बट भायल्या स्टेटान सुद्दां ही वापरपा जाय लोकांनी एटलिस्ट बेजीक तरी समजून घेवपा जाय कित्याक लोकांचे कशें आसता भाशेनी लोक लोकांक वळखता कोंकणी ही गोंयची भाशा म्हणटात पय सो गोंयाचो जो आमचो गोंयकारांचो एक मेन भाशा ती आमची कोंकणी आनी ही म्हाका दिसता की भायल्या समज स्टेटान वचून हे भाशेचो समज कितें मातशें लोकांक ज्ञान मेळ्ळे जाल्यार गोंयकारांकूय बरें आनी ते भायल्या लोकांकूय बरें किद्याक गोंयान येवन ती तेंकां मातशें तरी आयडिया आसतली किद्याक हांव फक्त गोंयकारांचीच वांगड धरचें ना म्हटल्यार भायरचें ट्युरिस्ट जेन्ना हांगा येता तेंकां भाशेचें कांय अनुभव आसना सो तेंच्या वांगडा खुबशें फ्रॉड सुद्दां जाता आनी लोकां तेंकां काडटा गोंयकारां मातशी फटयताच कोंकणी कळना तेंकां तेंगी भायली ती म्हणून फटयता आनी तेंचो लॉस जाता कोणाचें कित्याक वायट चिंतप सो भाशेचें मातशें कितें आयडिया आसलें नॉलेज आसलें जाल्यार ही सगळी गोश्टी जावपाक आमी अवॉयड करूंक शकता